हांजी हांजी हां हां मिली जानियां मिली जानियां कोई निं मिली जांह्ग परानियां बुकां लैनियां न तोहें आं मिली जानियां थोआनूं चाही दी केह्ड़ी केह्ड़ी इक केह्ड़ी बोल्ली मैथ ते दूजी आं मिली जानियां रेट दी टैंशन निं लैओ तुस इक बारी बिजिट करो इस दुकान पर रेट थोआनूं जैनुन मिली जांह्गन इधर आई जाएओ जम्मू गोलमारकेट

आं जरूर जरूर ठीक ऐ